مجھے شمالی ہندوستانی کھانا پکانا بہت پسند ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے بریانی جو بہت مشہور ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ گوشت دھو لیے پیاز تلی ہوئی پیاز ڈال لیے کوتمیر پودینا ادرک لہسن ہری مرچی وغیرہ لال مرچی گرم مصالحہ یہ دال کر ہلا لینا ہے اور اُس کے بعد چاول کو جو ہے تھوڑا پکّا کے وہ بنی ہوئی جو ہانڈی ہے گوشت مصالحوں کی ہانڈی اُس میں پکّے ہوئے چاول دال دے کے دم دے دینا ہے دم دیے تو آسانی سے تھوڑی دیر میں بریانی بن جاتی اور بہت مزے سے بنتی اِس لیے میرے کو یہ بنانا بریانی بنانا حیدرآبادی بریانی بنانا بہت پسند ہے